पंज हज़ार टे सौ हिकु लख अठ हज़ार पंज लख छावंजाहु हज़ार वीह लख उणिवीह हज़ार पंजासी लख ॿावंजाहु हज़ार